मां वटि पुराणे फ़ोटुनि निकितलु फ़ोटूं क्लिक कयलु अॼु बि आहिनि ऐं उहे मां ॾाढा संभाले रखिया आहिनि छाकाणि त पुराणा फ़ोटूं जेका हूंदा आहिनि भई सम्झो नंढपिण जा हुजनि या किशोर अवस्था हुजनि या जवानी जा हुजनि त जीअं जीअं उमिरि वधंदी आहे त उहा फ़ोटूं अॻियां पाण ॾिस उहे ॾिसी करे पुराणा फ़ोटूं पाण खे पुराणा ॾींहं यादि ईंदा आहिनि ऐं उन फ़ोटुनि जी क़ीमत तॾहिं ॾाढी वधी वेंदी आहे ऐं उहा उहे ॿियां अञा बि क़ीमती थी वेंदा आहिनि छाकाणि उन्हनि सां गॾु पंहिंजियूं पुराणियूं यादियूं यादि उहा जुड़ियलु हूंदियूं आहिनि ऐं उहे फोटूं प हाणे अगरि असां उहे फ़ोटूं कढाइणु वञूं त उहो मज़ो न ईंदो जेको पहिरियों सालु पोयां पहिरियों जेका फ़ोटूं क्लिक कयां हुआ उहो मज़ो हाणे न ईंदो आहिनि उन हिसाब सां उन फ़ोटुनि जी वैल्यू मूल्य ॾाढो वधीक आहे मां चवां थो चङा माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि खोड़ ई माण्हू आहिनि जेका पंहिंजा पुराणा फ़ोटूं बचपन जा जवानीअ जा उहा संभाले रखंदा आहिनि उन करे छाकाणि उन्हनि में उहे यादियूं वेठलु हूंदियूं आहिनि वसियलु हूंदियूं आहिनि की उन फ़ोटूं में पाण सां कोई न कोई यार दोस्त मिट माइट फैमिली मेम्बर हूंदो आहे त उन जी यादि जवानी जी या बचपन जी गॾु हूंदी आहे त इन करे उहा ॾिसी करे दिलि खे त ॾाढो सुकून महिसूसु थींदो आहे